माबा जाबायदां बुंनाया हेल्ल' ओइ नों साहा बागानावहाय खामानि मोनोनोहाय नोंबो थांनाय हा दा माबा बेसेबां हाजिराया बा थांनायदिनिहाय मावहैगारनि होजोंनो

औ दे बेसेबां लायो बेबा हाजिरायाबा दाम खमायब्ला गैलियाहाय

औ देह मालिकनाव सोंना नायनोसै थांग्रोदोनि ओमफ्राय थांनानै मावहैनोसै उफाय गैयाना मावहैयाब्ला मावनांगौ जाहैबाय औ मावहैनांगौ सानैजों थांनोसै सानैजों दा दाबावहाय आंबो थांखानि दिनैनो सारिस' बिनांगौहाय सारिस' बिनांगौहाय हाजिराखौहाय सारिस' बिनांगौ होन्दों आं औ औ औ औहाय औ एफाबां मोनो हनै औ ओंखायनो खस्त' जायो खानायावहाय एखेबारे आखाइया माबायदि जालायो मुथा खानांगौ जाहैबाय ना ओंखायनो दाम बारायनांगौलै दाम मावाहाय एह मावा मावा सारिस' सारि पास्स'सो बिनो लुबैलायलांबायहाय आंलाय बिनायनि बाल

खमनि मोनलियाना औ औ औ

हिनजावफोरजों हौवाफोरजों एखेखाना औ औ औ होनांगोन ओ औ औ नागिरनांगोन औ औ औ औ दोनलायनोसै देह ओ थांनायसै औ औ औ दोन दोननोसै दे औ औ औ औ